दाथ' आं आलासि जाबाय बायनो लुबैदोंमोन जि गोजानाव गोजान गोजानाव दं जाथि खुरमाफ्राबो थांनोनो रोंला ओरैहाय दिब्लायथिंबो दङमोन दिब्लायावबो थागौ नंदोंमोन बिनानावफोर दङमोन बिनानावफोरनावबो थांनायानो जाला आङो थांगौ नंबाय बायबाबो थांगौ नंदोंमोन थांनोबो रोङा लांफाग्रा मानसिफोरबो गैया माब्लाबा गावसोर फैब्लाबो थांफानाय जाया थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो थांनायानो जाया जाथि खुमाफोरनावबो बिफोरबायदिनो नखरफ्रावबो काहानिफ्रानो जोबनो रोङा नालाय थाखा फैसायाबो गोरिब मानसि नालाय आलासि जाबाय बायगौ नंबाबो थांनोबो मोना गोजानफ्राव थांनो नंबाबो जाथि खुमाफोरखौनो नुबाय बायला बेरायहैगौ नंबाबो बेरायहैनो मोनला माबोरै थांनो मोनबावनांगौ जाखो दोनलांग्राफोर दंनायबालाय थांफानो हागौमोन आरो दा दोनलांग्रा मानसिफ्राबो रावबो गैया नालाय सोरजों थांनो गोजान जायगायावबो थांनोबो रोङा